بینک میں کام کرنے والے ہمارے ہی اپنے آدمی ہے اب دقت دور ہو گئی ہے بینک میں کام کرنا آسان ہو گیا ہے پہلے لوگ بینک میں کام کرتے تھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب وہ سب نہیں رہا اب میرے ہی اپنے ہی آدمی ہیں بینک میں اچھے سے کام ہو جاتا ہے اچھی طرح سے کام ہو جاتا ہے

چار کلو پانچ کلو میٹر دور جاتے تھے بینک کے کام کرانے کے لیے اب ساری سویدھا اپلبدھ ہیں بینک میں کام کرنا ابھی بھی آسان ہے لوگ پہلے ڈرتے تھے سمجھ نہیں پاتے تھے لیکن اب سمجھ بھی ہے ہے اور سودیدھا بھی ہے اس لیے لوگ اطمینان سے کام کر لیتے ہیں بینک کی ساری سویدھا اپلبدھ ہے لوگ کمپیوٹر بھی چلا لیتے ہیں کمپیوٹر اب جنرل ہو گیا ہے لوگ وہی کمپیوٹر سیکھ کے بینک میں کام کر لیتے ہیں بائک میں رہنا بھی آسان ہے اب وہاں روم مل جاتا ہے پرائیویٹ بھی مل جاتا ہے سرکاری بھی مل جاتا ہے لوگ رہتے ہیں بینک کا کام کرتے ہیں جنتا کو بھی سویدھا مل جاتی ہے پہلے کی طرح اب دقت نہیں رہی ہر چیز ہر چیز آسان ہو گیا